آپ نے پوچھا کہ مقامی حکومت کے اقدامات جن کا ضلع حیدر آباد پر نمایاں اثر پڑ رہا ہے گورنمنٹ کا اقدامات یہ ہیں کہ تقریباً جگہ جگہ آئی ٹی ہبس بنائے جا رہے ہیں آئی ٹی پارکس بنائے جا رہے ہیں فلائی اوورس جو ہے بنائے جا رہے ہیں میٹرو ٹرین جو ہے نا بنائی جا رہی ہے اور جو ہے جگہ جگہ پر بچوں کے کھیلنے کے لیے جو ہے نا پارکس بنائے جا رہے ہیں شاپنگ مالس جو ہے نا بن رہے ہیں سڑکوں میں جو ہے نا توسیع ہو رہی ہے جس سے جو ہے نا مجموعی اعتبار سے شہر کی بہت ترقی ہو رہی ہے